ड्राइंग बनाने में हम भाग नहीं लिए थे ड्राइंग बनाना

इतना इन्टेस्ट नहीं था ड्राइंग बनाना मेरे को इस्कुल में जाते थे टीचर लोग ड्राइंग बनवाते थे वो ड्राइंग बनाते थे लेकिन ड्राइंग बनाने में उतना मेरे को इन्टेस्ट नहीं र गा था जैसे तैसे ड्राइंग बनाते थे और सबसे ज़्यादा मेरे को इस्कुल में दौड़ में इन्टेस्ट रहता था फस्ट लाने का सेकंड लाने का हमारे टीचर लोग दौड़ करवाते थे स्कुल में तो उस समय ज़्यादा करके मेरे को दौड़ में इन्टेस्ट आता था और फुटबोल खिलाते थे फुटबोल में ही म अच्छा लगता था फुटबोल अधिकतर क्योंकि फुटबोल खेलते थे ड्राइंग हमने उतना इन्टेस्ट नहीं रक्खे ड्राइंग बनाने में ज़्यादा अधिकतर कर के हम इस्कुल में दौड़ करते थे और फुटबोल खेलते थे फुटबोल शाम के शाम एक घंटा हम लोगों का फुटबोल खेलने के लिए छुट्टी देते थे एक घंटा आधा घंटा टीचर लोग ड्राइंग उतना बनाए नहीं कभी ड्राइंग बनाने में हमको इन्टेस्ट नहीं रहता था इसलिए हम बनाते नहीं थे ड्राइंग